गोवा सरकाराची जें लोन जो फार्मराक मेळटा सादारण एक म्हाका दिसता अडेज ते तीन लाख पासून एक फार्मराक लोन मेळटा कृशी कार्ड आसा जाल्यार कृशी लोन म्हाका दिसता ताका म्हणटात पळोवपाक गेल्यार ताची एडवर्टिझमँट जी जाता ती खूब इझिली ते लोन अवेलेबल मेळटा अशें दिसता बट प्रॅक्टिकली पळोवपाक गेलें जाल्यार तें तितलेंच डिफिकल्ट आसा जरी तरी सरकारान सांगलें डिक्लेर केलें जावं बँक्स आमकां सांगलें ह्या ह्या बँकींत ते लोन मेळटा म्हूण बट म्हजो पर्सनल एक्सपिरियंसा प्रमाणे हे लोन मेळप खुबूच कठीण आनी एक एकदां लोकांची फटवणुकूय जाता जरी पूण हे लोन मेळ्ळे जाल्यार ते लोन अमाउंट जो आसा तो खूब कमी आसा जरी तरी ताजो इन्ट्रस्ट रेट चार पर्संट आसलो जाल्यार हें लोन अमाउंट अशें करेक्ट पावन आनी तो रिपॅमेंट जो आसा तो एक वर्साचो आसा म्हाका अशें दिसता की सरकारान हो लोन अमाउंट वाडोवचो आनी जे गरजू शेतकरी आसात तांकां हाचो लाभ दिवचो आनी जो रिपॅमेंट टायम आसा तो सुद्दां वाडोवचो इवन इन्ट्रस्ट रेट सुद्दां आनी कमी केल्यार कांय हरकत ना कारण जो शेतकरी आसा तो खरेंच आपले गरजे खातीर हे लोन घेता फोल्गां मारपाक तो घेयना सो म्हाका अशें दिसता की कृशी लोन जो कृशी कार्डाचे अंतर्गत मेळटा तें खुबूच कमी आसा सद्याक आनी सरकारान तें वाडोवपाकूच जाय